मैंने अपने रसोई घर के लिए एक मिक्सर लिया था जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट था सबसे पहला तो उससे मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ मेरे जो मसाले थे वो मैंने उससे पीसे जैसे की जब भी मैं खाना बनाती थी तो ग्रेवी बनाने के लिए जो लस्सन प्याज होते हैं वो उसमें मैं पीस कर अच्छे से मसाला तैयार कर पाती थी